औ सायबार बुलियिं आरो सशियेल मिडिया ट्रलिंनि सोमोन्दै आङो मिथियो एसे एसे एनै मिथिगौ थेवबो आङो बेखौनो बुंनोसै सानोदि सशियेल मिडियायाव जेरैबादि सोरखौबा बखिनाय बा सोरखौबा गाज्रि रावजों बुंनाय बा मानिबा मोनसे पस्त हगारनाय गाज्रि इफेक्टनि सोमोन्दै बेनि सायाव मिडिया ट्रलिंआ जायो बे बे मिडिया ट्र'लिंनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरा गोहोम खोख्लैजायो जाय जायफ्रा उन्दै बैसोनि आरो बेजों लोगोसे गोबां गेदेर सुबुंफ्राबो गोहोम खोख्लै गोहोम खोख्लै जायो आरो बेफोरखौ समादान खालामनो थाखाय मोनसे सांग्रां खालामनो नांगोन जे बेफोरखौ बोसोन होग्रा बा मतिभेशनाल स्पिकारफोर थायोब्ला मोजां जायो जेराव जाहाथे सशियेल मिडियाखौ मोजाङै बाहायनो हायो इयुन जोलैफ्रा सशियेल मिडियायाव गोबां गाज्रि मानसिफोरबो दङ जेरैबायदि गाज्रि मोनदांथिफोरा जेरैबायदि मोजां मोनलायनाय सासे सेंग्रा सासे सिख्ला मोजां मोनलायनाय आरो बेबायदिनो मबाइल फनखौ गाज्रि रोखोमै बाहायनाय फन रायलायनाय आरो बायदि भिडिय'फोर नायनायाव एडिक्टेड जानाय बायदि बायदि